हमारे हिसाब से जो खेती करते हैं और उनकी समाज में भलाई यह करते हैं कि जैसे किसान से भारी मात्रा में माल लेकर उनको किसानों को अच्छा खासा पैसा देते हैं और योगदान के लिए वह कंट्रोल कंट्रोल्ड होते हैं जो बी पी एल के कार्ड रहते जिनकी उनको फ़िर वह सस्ते दामों में वाला गेहूँ चावल जो भी होता है वह कंट्रोल पर राके सस्ते दामों में गरीबों को बाँटते हैं जैसे शक्कर है गेहूँ है दाल है यह सभी चीज़ें मतलब गरीबों को बाँटते हैं और इससे यह प्रोफिट होता है कि किसान को तो पैसा मिलता ही मिलता है अच्छा पैसा मिलता है और इधर कंट्रोल में जो माल लाया जाता है उसको सस्ते में लोगों को दिया जाता है यही इनकी भलाई है और तीसरा पर्यावरण के बारे में जो है जो जैसे पेड़ लगाते हैं तो उससे हमारी उससे क्या होता है भूमि उपजाऊ बनती है और ऑक्सीजन मिलता है तीसरा यह होता है कि अगर पेड़ पौधे हैं तो उन पर फ़ल भी लगाएँगे फ़ल लगेंगे तो वह बाज़ार में आएँगे बाज़ार में आते हैं तो उनकी सेल अच्छी भली हो जाती है हमको यही संकेत मिलता है कि हमें कुल मिलाकर नैतिकता स के योगदान करना है और गरीबों की भलाई करनी है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और सभी को मेहनत करनी है और यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा वह है